مجھے فکشن سائنس فکشن قسم کی فلمیں پسند ہیں جس میں سے ایک انسپشن ہے یہ فلم دو ہزار دس میں تھیٹروں میں نشر ہوئی تھی اس کے ڈائریکٹر کام نام کرسٹوفر نولن ہے انسپشن ایک علمی خیالی جنونی اور انسانیت کے اصولوں پر مبنی فلم ہے اس کی کہانی ایک خفیہ ٹیم جو خوابوں کی ماہر ہوتی ہے انہیں پیش کرتی ہے جن کا مشن ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ذہانت میں غائب ہو کر اس کے خوابوں میں گہرے اندرونی دنیا میں داخل ہوں اس اس فلم کی کہانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں واقعیت اور خوابوں کی دنیا میں کی کی تحقیق کی گئی ہے کرسٹوفر نولن نے خوابوں کی دنیا میں بنائی گئی ایک عجیب و غریب جگہ کو دلچسپی سے پیش کیا ہے جہاں خوابوں کی دنیا کی حدیں نامعلوم ہوتی ہیں